آج کل کے زمانے میں لوگ فیمس انسٹاگرام پہ ویڈیوز اور پوسٹ بنا کر اچھی اچھی فوٹوز کلک کر کر فیمس ہو جاتے ہیں اور انسٹاگرام پہ گانوں پر ویڈیو بنا کر ایکٹنگ کر کے فیمس ہو جاتے ہیں اور کئی ایپس پر ویڈیوز بنا کر وائرل یا ٹرینڈنگ پر آ جاتے ہیں اور انہیں چیزوں سے لوگ اپنی باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور بہت سی ریلس وغیرہ بنا کر یا کئی الگ طریقے سے فیمس ہو جاتے ہیں اور ایک نئی پہچان بناتے ہیں اور انہیں ایپس پر اپنے باتوں کو ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں